मोनफ्रोमबो फोरबोआवनो मानि आलादा आलादा रोखोमनि जाग्रा बा जामुफोर संनाय जायो जेरै ओंखाम गोरलैआव अनला ओंख्रि सङो मागो दमासि फोरबो फोरावहाय फिथा सिथाव लारु बेबादिनो बायदि बायदि सौराय जाग्राफोरखौ सङो आरो आं बेयाव आं हारसिङै संनाङा आंनि न'नि मानसिफोरनि हेफाजाब लानानै बेफोर जाग्रा बा जामुंफोरखौ संनाय जायो आरो बेफोर बादिनो बैसागुफोरावहाय गोखा गोखै ओंख्रि संनाय मैगं एवनाय बेफोरबादिनो आरो मोनफ्रोमबो फोरबोआनो मानि गावबागाव आलादा आलादा रोखोमनि जाग्रा आदार बा जामुंफोर दङ